مشرقی دہلی ضلعے میں کچھ کابل ذکر مکامات اور تاریخی جگہیں ہیں جیسا کہ پرک چھونے کا قلعہ ایک مشہور تاریخی عمارت جو دہلی کے تاریخی مشرق دھرم کا حصہ ہے دوسرا مقبرہ شاہجہاں ایک مقامی تاریخی جگہ جو مغلیہ بادشاہ شاہجہاں نے اپنی بیوی کے قتل کے بعد بنوائی تھی تیسرا چاندنی چوک ایک رومانوی قالین کا باقیہ جو دہلی کے تاریخی مقامات کا حصہ ہے ان جگہوں کو عموماً لوگ آزادانہ دورہ کر سکتے ہیں لیکن بعض مواقع پر وہ بند بھی ہو سکتی ہیں یا خصوصاً رکاوٹوں کے تحت ہو سکتی ہے زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ قبل از وقت ان جگہوں کی معلومات حاصل کی جائے اور ان کی دورے کے لیے تعینات کی جائے